जेह्दी बजह कन्नै साढ़े किसान गी बड़ा नकसान होंदा ऐ ते नकसान होंदा ऐ ते जेह्ड़े बिजली कनेक्शन न एह् किसान गी मिलन लगे न जिमींदारै बंदे गी पर केइयें जगह ओह् बी हैनी ऐ मिला दे एह् किसानें गी